तखन हम नवीन कुमार मिश्र भेलहुँ गाम क्वारी मदन आ थाना मेजरगञ्ज जिला सीतामढ़ी आ प्रान्त बिहार छलए आ ग्रैजूएशन केलहुँ आओर तखन एखन समयमे आर निजी संस्थानमे अपन कोचिंग चलबै छलहुँ जाहिमे बच्चाके साथ साथ अपन पारिवारिक जे जीविका छै से बितेलहुँ आ यूँ तऽ पढ़यमे कमजोर नहि छलहुँ लेकिन आजके समयमे जे रिजर्वेशन छै एहिके कारण पिछड़ा गेलहुँ आओर एहिके कारण आगे सर्विस नहि केलहुँ नहि मिलल आओर आगे भविष्यमे भी जे छै एहिसभ बारेमे शिक्षापर हमेशा फोकस कयलहुँ ई हमेशा रहए जे शिक्षा कभी बेकार नहि जैतहुँ ताहिके आशसँ धैर्य राखिके शिक्षामे ही लागल छी जाहिसँ कोइ तरहके जे हइ से सामाजिक दबाब नहि आयल आओर हम अपनसभके इएह इच्छा छै जे अधिकसँ अधिक शिक्षाके आगे विकास करी